एक बात मैं बता रहा हूँ आपको सन उन्नीस सौ साठ इकसठ की मेरा पहले पोस्टिंग हुई थी सहारनपुर में मैं वहाँ सहारनपुर गया था साठ रुपए महीने के वे नौकरी करने के लिए गया था सरकारी नौकरी मिली थी साठ रुपया महीने की तो उसमें मैं वहाँ एक कमरा लिया था दस रुपए महीने पे और तीस रुपए महीने पे मैंने भोजनालय जॉइन किया था मुझे याद है आज भी तीस रुपया महीना भोजन में देता था मैं वो भोजनालय में कच्चा भोजन मिलता था तीस रुपया महीना देता था फिर हमने कहा वो भी नहीं हुआ तो फिर हमने घर में बनाना शुरू किया स्टोव लाया थोड़ा बहुत सामान लाया बना ना पाया कोशिश की लेकिन बन नहीं पाया फिर मैं फिर इस वापस वो वहीं गए होटेल में जाना पड़ा शुद्ध शाकाहारी होटल था एक साठ रुपए महीना बस नौकरी मिलते थे तीस रुपए उनको देता था दस रुपए कमरे क देता था चालीस रुपए निकलता था बीस रुपए और खर्चा चाय पानी करता था मतलब वो जमाना हमारे लिए बहुत था आज के उस जमाने जैसा देखते हुए बेकार है सब उस जमाने में हम साठ रुपया हम राजा थे वो वही से मौज करते थे सन साठ की बात है ज़्यादा दूर नहीं बताइए कि आज के जमाने उस जमाने में कितना फर्क है